ہمارے یہاں راشن کی دکان کی جا سکتی ہے اس لیے کہ یہاں راشن کی دکان نہیں ہے اور یہاں پہ ایک بڑی سی راشن کی دکان ہو جائے گی تو ہمارے یہاں کے لوگ جو باہر جاتے ہیں راشن لینے کے لیے وہ نہیں جا پائیں گے اور اپنے یہاں راشن لے لیں گے باہر جانے سے بہت سی تکلیفیں ہوتی ہے اور میرے یہاں رہنے سے اپنا نزدیک میں ہوگا اور وہاں جا کر راشن کی جو ضرورت ہے گھر کی وہ پورا کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں ایک چھوٹی سی موٹر سائیکل کی گیریج ہو جائے تو وہ بھی بہت اچّھی ہوگی اس لیے کہ لگ بھگ یہاں سے پان چھ کلو میٹر دوری پہ ایک چھوٹی سی دکان ہے وہاں پہ لوگ گاڑی خراب ہو جاتی ہے تو وہاں جاتے ہیں اس سے بہت سی دقتیں ہوتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر

اور سی چیزوں کی دِقّت ہوتی ہے اس لیے یہاں پہ اور سی کچھ نئی سی اور دکانیں کھل جائے تو یہاں کے لوگوں کو بہت اچّھی سی سہولت مل سکتی ہے